हेलो नमस्कार की समाचार हँ कहियौ ठीक अइ ठीक अइ बहुत बढ़िआँ चीज सब छै ताजा ताजा फल सब छै लिअ की सब चाही हँ हँ

अपना दोकानमे जे छै से फल सब भेराइटीके अइ सेब लिअ सन्तरा लिअ केरा लिअ अनार लिअ की कहै छै नरंगी लिअ एकदम ताजा ताजा अइ आयँ दाम अहाँके बजारसँ एकदम पाँच टका सस्ते भेटत चीफ रेटमे समान होलसेल रेटमे कस्टमरके समान भेटत नहि नहि कोनो समानमे गड़बड़ी नहि होयतै गड़बड़ीके कोनो गुंजाइसे नहि छै एकदम ताजा समान फ्रेश हँ हँ भरपूर जतेक स्टॉक चाही एवलेबल छै हँ हँ निश्चित अपने दोकान समझिके लिअ अच्छा कोनो बात नहि छै जे बजारके रेट छै ओहिसे पाँच टका पर किलो पर सस्ते अहाँके भेटत अपन लोक छी चीफ रेट पर समान देल जेतै हँ हँ हँ एकदम एकदम नहि नहि नहि नहि तकर तकर गारंटी अइ समान गड़बड़ भए नहि सकैए नहि नहि जहिना नाम सुनलियै यऽ तहिना अहाँके समानो भेटत अहाँके सुविधा अइ लऽ जाइके तऽ आओर बढ़िआँ नहि तऽ होम डिलेवरी सेहो होइत छै जेहन विचार अहाँके आबिके कनी देखो लेबै एक दूटा पीस टेस्टो कऽ लेब स्वाद केहन से बताइयो देब हँ आ नहि अगर समयके अगर अभाव अइ तऽ हमरा लिखा दिअ समान सब कोन चीज कतेक कतेक चाही हँ तऽ जतेक चाही समान डेली बाय डेली मने जहि दिन जतेक समानके जरुरत अइ ओतबा समान अहाँ लऽ जाउ बाँकी समान अतऽ रहऽ दियौ फ्रीजमे स्टोरेजके व्यवस्था छै नहि कोनो बात अपने दोकान समझि के रखू ओतऽ कोइ दिक्कत नहि छै जतबा जरुरी हुए ओतबा लऽ जाउ फेर जखन जरूरी पड़तै फेर लऽ जाएब एकदम शिकायत नहि होयतै भरोसाके दुकान छै अपन